मैंने एक ऑनलाइन से बैंकल सर्ट मंगवाया था जिसमें रै रेड के अकोर्डिंग बैंकल सर्ट अच्छा नहीं निकला है रेट उसका हाई क्वालीफाई था लेकिन उसमें बहुत ही गन्दा प्रोडक्ट निकला ख़राब डैमेज हुआ प्रोडक्ट मिला था